औ जों बेखौथ' नुनो मोनो जि गोबां मानसिफ्रा आबादजों थांनानै थाब्लाबो दिनै आबादनि मोनसे आबादखौ मोनसे माने बेसेन गैयि बायदि माने खालामनानै माने जिबनाव माने आबादखौ मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे मोनसे माबा होननानै सायख'नानै लाया आरो नाथाय आंनि बादिब्ला आबादखौ जों सायख' नांगौ कारन जोंनि बेफोरबायदि आबादखौ जों जुदि जोंनि थांना थानायनि मुल मोनसे जुदि माबा खालामनानै लायोब्ला बिथा खालामनानै लायोब्ला जों जों बेफोरखौ जेन'बा सायख'नाया मोजां आरो जायनि थाखाय जोंनि न'खरफ्रा जोंनि गोबांथार जोंनि बर' न'खरफ्रा बेबायदि आबाद मावनानै थांनानै थानाय न'खर जाय न'खराव दिनै गोबां समाव बिदिनो साख्रि बाख्रि सोरखारा बेफोरबायदि होनो हालिया दानि जुगाव आरो साख्रि मोननांगौब्लाथ' ओरैनो नरमेल खोथा नङा बिनि थाखायनो जों जोंनि आबादफोरखौ सायख'नानै लानांगौनि गोनांथि दं जाय आबादा जोंनि गुतै बेबायदि जोंनि हादरखौनो बेफोरबायदि दिनै बेफोरबायदि मोनसे ओइ आदार आदार बिखान्थिखौ जेरै दावगा होनो हायो बेफोरबायदि बेनि थाखायनो जोंनि बे आबादखौ सायख'ना लानांगौ जायो आरो आबादजोंनो गोबांथार रांखान्थि आरजिनायनिबो जों लामा खालामनानै लानो हायो जेरैबा जोंनि साइडआव बेफोरबायदि माइ आबाद मावो इनिफ्राय माइनि अनगायैबो जों माइ आबादखौ मावखांब्ला दिनै जों गुबुन गुबुन आबादफोर मावनो हायो जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबादफोर मावब्ला जों दिनै बेफोरबायदि आबादनि गेजेरजों रांखान्थि बुथुमनायखौ जों माने गोबां बिबांनि खालामनो हायो आरो जायनि जाहोनाव जेरै माइनि अनगायैबो गम आबाद आरो गोबां बेफोरबायदि जुखाम आबाद बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों मावनो हायो माने जोंनि बेफोरबायदि हाफोरखौ माने मोनसे आबाद मावखांनानै खालि खालामनानै दोनालासेनो गुबुन गुबुन आबादफोर जों मावनो हायो बेबायदि आबाद मावब्ला जों आबादनि जुहैदि जों गोबां बेफोरबायदि न'खर खांनाय आरो न'खर सोलिलांनायाव जों मोनसे मेइन मोनसे रांखान्थिनि अनसुंथाइ जों मोननो हायो बिनिखायनो आंनि साननाया बेनो जों आबाद जों जोंनि गोबां मानसिफोर बर'फ्रानो दिनै आबाद मावनानै जायो हिसाबै जों आबादखौ सायख'नानै लानांगौ आबादा आबादखौ सायख'नायल' नङा बिखौ रांखान्थि मोनसे बिथा खालामनानैबो जों रांखान्थि आरजिनायनि जों मोनसे लामा साननानैबो जों बेखौ सायख'नानै लानो गोनां जायो लानो हायो बेफोरनो